हांव जेन्ना शाळेन शिकतालें तेन्ना म्हाका क्राफ्ट हो विशय खूब आवडटालो आमचे मेन विशय हरशीं खंयचें इंग्लीश गणीत मराठी आनी परिसर आनी हे ड्रॉयींग क्राफ्ट बी हे आमचें नॉन ऑप्शनल सब्जेक्ट बट म्हाका क्राफ्ट हो विशय खूब आवडटालो कित्याक तर तातूंत आमकां दर पिरेडाक वेगवेगळे कितें तरी शिकपाक मेळटालें मागीर ती नांगर व्हडी सादी व्हडी कुत्र्याचें तोंड मांजराचें तोंड अशें म्हण म्हणजे तो एक सादो पेपर वापरून क्राफ्ट पेपर आमी तरेतरेचे न्हू करपाक शकता खंयचीं फुलां करपाक शकतात फुलदाणी करपाक शकता आनी अशें न्हू की ते क्राफ्ट आयट्म केल्या उपरांत आमी आमच्या बुकाकूच दसयतात पण आमी ते खंयतरी फंग्शनान सुद्दां यूज करपाक शकता फुडें जशें तें आमी फुलां शिकलीं जाल्या चवतीक दिवाळेक लग्नाक म्हण आनीक कसलेय सण आसता तेन्ना आमी ती फुलां करून भिंतीक लावपाक शकता त्या फुलांचो तोरण करपाक शकता म्हणजे ताजो यूज आसा फक्त ती बुकाकूच दसयतली अशें आमी ना सो म्हणून म्हाका क्राफ्ट हो विशय खूब आवडटालो जेन्ना हांव शिकतालें